हँ बोलु हम किसान छियै हँ मकइ अहाँ लगबै छियै हँ अक्टुबरमे फ्रन्टमे मकइ लगबै छियै ने अक्टूबर फ्रन्टमे तऽ पन्द्रह अक्टुबरके बाद रोपाइ करै छियै ओकरामे छै खासियत कि फर्स्ट प्लांटमे जे छै कि मकइके सीजन मकइके जे खेती छै ने मकइ खेती मतलब मार्च तक लगै छै बुझलिये मार्चवला मे जे छै प्लान्टमे ओतबै शील्ड नहि अबि सकै छै लगेबै अक्टुबर प्लान्ट अक्टूबर प्लान्टमे अच्छा रिजल्ट रहै छै दाना भी पुष्ट आओर बरसातसँ पहिने मतलब कि मकइ कटिके मार्केटमे चलि जाइ छै तऽ ओकर बेनिफिट जादा मिलै छै मकइमे जैसे कि अभी अक्टुबरमे जे अक्टुबरमे जे मकइ लगेबै ने ई चलि रहल छै अगस्त अभी खेतके जुताइ उताइ कर देने छी ताकि खर पतवार कम सँ कम हुए आओर ओकरा पूरा बढ़िआँसँ अगस्त जेना घुसतै अक्टुबर बस खेतके बनेनाइ एकदम चालू कर देनाइ छै बढिआँसँ गोबर तोबर खाद गोबर तोबर जे छै डाली देनाइ छै जोतबा ओतबा कऽ पन्द्रह अक्टुबर तक इन्तजार करनाइ छै ओकर बाद मार्केटमे बीज उपलब्ध भऽ जाइ छै ओकरा बाद जे छै कि लगा देना छै मकइ बढिआँसँ खेत बनबा कऽ रोटो रुटर करवा कऽ जोतवा बनबै कऽ लगाइ देनाइ छै लेबरके जे छै कि बढ़िआँसँ रोपवा देना छै ओकरा फेर जे छै कि जैसे गाछ अबि गेलै अगर जङ्गल नहि छै तऽ ओकरामे जङ्गल अगर छै तऽ जङ्गलके दवाई अबै छै कियाक तऽ तीन चारि दिन सिञ्चाइ भी करै पड़ै छै लेबरसँ बस जादा महङ्गा बुझाबै लगै छै कि लेबर जादा कॉस्ट पड़ि जेतै तऽ टू फिफ्टी जे छै दवाई अबै छै ओ स्प्रे कर देलाके बाद जे छै ने हँ कराबै पड़ै छै मतलब कि दवाई अगर नहि मारै छी अहाँ तऽ करियै अगर दवाई मरै छी तऽ करऽके जरूरत नहि पड़तै तब जाके मोटा मोटी एक डेढ़ महिनाके जब भए जेतै तब ओकरामे खाद दियौ पी युरिया पोटास सल्फेट ई सब मिलाके दे देना छै जड़मे आओर मिट्टी चढ़वा देना छै ओकरा बाद जे छै पानि पटेबाके छै टाइम टाइमसँ करत रहन छै ओकरामे जे छै कि जब धलावेके समय अबै छै उस समय फिर पानि पटाके युरियाके दए पड़ै छै ओकरा बीचमे खाद देबैके जरूरत नहि रहै छै एकदम फिर ओकरा पानिके जरूरत रहै छै बाकि तो अक्टुबरमे प्लान्ट ईवला मकइ जे छै ने घुमा फिराके पाँच सए छौ महिना समय लगिये जाइ छै आओर लेटवलामे तऽ तीने महिनामे भऽ जाइ छै तीनसँ चारि महिनामे कियाक ओकरामे नहि मिलै पड़ै छै ने हँ अक्टुबर प्लान्टमे अक्टुबर प्लान्टमे जे छै कि एक तऽ समयसँ बारिश नहि रहै छै सम्भवे नहि रहैया हल्का फूलका ओ भी थोरी बारिश होइ छै हर महिनामे ठीक छै ठीक छै राखु